आङो जेखाइ हेबो इनिफ्राय खाथिखो सैनो नांगौ मोजाङै सैनानै जों हेबो इनिफ्राय आरो सान्द्रिखोबो जों मोजाङै हेबनो नांगौ सैनो नांगौ इनिफ्राय जों इखोनो जों मावनानै जोङो जायो इखोनो फानोबो जोङो फाननानै जों इखोनो जायो इजोनो फाननानै खरस खालामना जायो आरो जोङो इनिफ्राय खरस खालामना जानानै जोङो आरो सेन खबाइ इथादि सेनबो हेबनो नांगौ सेनाबो खाथिया मोजां सैनांगोन गिदिर फिसा दङ दिरुङाबो गिदिर फिसा दङ बबे फिसा बबे गिदिर इखो जों बासिनानै जों सेनखो हेबो गिदिरथारजोंब्लाबो जों हेबा जों फिसा माजु एखदम फिसायै ओरैबायदि फिसा इफोरबायदि फिसा इनिख्रुइ आरो फिसासिन दंबावो इबायदि फिसाजो जों हेबो होमबाना गेदेर उन्दै जायो ओइ ना मावायाव थानाय जिखुनु नायानो थानाय इदि हेबो जोङो इनिफ्राय आरो सेनाबोथ' बिनो सेनखोबो एखदम गुबुङै हेबनांगौ गुबुंथार हेबनांगो हेबनानै इनिफ्राय आरो मोजाङै नायलन दिरुंजो मोजाङै खादो खानानै दिहुनदो इनिफ्राय आरो खिथि बाथियाथ' बिनोसै आनो ना इखिनिखो बुंथ'ना दोनथ'बाय